आम आमच्या गोंयांत विद्यार्थ्यांक खूबशे अशे शिश्यवृत्ती मेळटात जशें बारावेच्या ज्या चलयांक फ्री एड्यू एड्यूकेशन मेळटा मागीर शाळेंत जीं गरीब आसता जांकां पळय गरीब आसता आनी डिसर्वींग जीं आसता तांकां डिजर्वींग आसता तांकां स्कॉलरशीप मेळटा तशेंच प्रज्ञाशोध परि परिक्षा आसा तातूंत लेगीत भुरग्यांक खुबश्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप मेळटा बरे गूण ज्या भुरग्यांक बरे गूण मेळटा परिक्षेक ताचो बरे तरेन सत्कार करतात तांचो तांकां स्कॉलरशीप दितात तशेंच ज्या भुरग्यांक जीं गरीब भुरगीं आसतात तांकां तांकां अशी फ्री तांकां तांची जी फी आसता ती माफ करता जाल्यार सरकार सरकार सरकार फी दिता